हम रियलमीके मोबाइल लेने रही किछु दिन पहिले बहुत नीक मोबाइल छल ओकर फीचर सब हमरा बहुत नीक लागल जाहिमे ओकर रैम ओकर बैटरी बैकअप बाँकी सब चीज बहुत नीक छलै ओकर कैमरा सेहो बहुत सुन्दर छल